हेलो नमस्कार जी सर कह रहे हैं कि ये बल्फ जो हो है हमारा ये बार बार फ्यूज क्यों हो जा रहा है ये बल्ब हम जला जला रहे हैं जो ये एल ई डी बल्बवा नहीं होता है जो हाँ ये सौ वाट का हाँ हाँ वो हाँ हाँ वही वही वही जला रहे हैं वो बार बार पता नहीं क्यों फ्यूज हो जा रहा है समझै में नहीं आ रहा है

अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ अच्छा अच्छा हाँ अच्छा अगर थोड़ा वो जो तार है वो तार ओर में नहीं न कहीं दिक्कतें होंगी कि जैसे तार ओर हम लगाए हैं इसके वजह से साट ओट करता हो ये भी तो न तो उसके लिए

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

हाँ हाँ तो मतलब वो उसका लगाना बहुत जरूरी होता है हाँ अच्छा चलिए ठीक है हाँ वो बार बार ना जैसे तार साट हो रहा है तो कहीं तार साट को बनवा रहे हैं तो बल्ब फ्यूज तो बल्ब फ्यूज तो कहीं ये मतलब तरह तरह